समाचार हमारे दैनिक जीवन का बहुत बड़ी उपयोगिता है समाचार के द्वारा हमें हर जगह की जानकारी प्राप्त होती है ऐसे हम अपने घर पर बैठकर कहीं पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं समाचार एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हमें सारे क्षेत्र की हर कई ज़िलों की हर तरीकों की जानकारी प्राप्त होती है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या फ़ायदे हो रहे हैं क्या नुकसान हो रहे हैं यह सारी चीज़ें समाचार के द्वारा किसी भी तरीके की कौन सी नौकरियाँ निकल रही हैं कहाँ पर कौन सी वैकेन्सी है कहाँ पर कौन सी चीज़ें हो रही हैं कहाँ किसी का एक्सीडेन्ट हो गया कहाँ कौन सी सरकार बन गई किस देश में कौन सा काम हो रहा है हमारे देश का किस देश के साथ समझौता हो रहा है हमारे देश में कौन सी घटनाएँ घट रही हैं क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है दैनिक जीवन की हर चीज़ें आपको फ़ोन से ही ओह सॉरी आपको सारी चीज़ें इसी समाचार के द्वारा ही प्राप्त होनी है समाचार आज की डेट में लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए समाचार देखने से हमें सारी चीज़ें ऐसे हम क्या जान सकते हैं कि नेपाल में क्या हुआ समाचार देखे पता चला कि नेपाल में नया प्रधानमन्त्री बन गए हैं कहीं भूकम्प आया पता चल गया कितने बजे भूकम्प आया समाचार के द्वारा कितने बजे आया कहाँ आया कितना नुकसान हुआ समाचार के द्वारा ही पता चलता है कहाँ पर कौन सी सरकार बनी समाचार से ही पता चलता है कि हमारे देश का प्रधानमन्त्री कहाँ गए हैं हमारे देश में क्या घट रहा है हमारे प्रदेश में क्या घट रहा है हमारे शहर में क्या हो रहा है यह सारी जानकारी समाचार के द्वारा ही प्राप्त होती है समाचार ऐसी चीज़ है जिससे आप हर चीज़ का नॉलेज़ मिल सकती है समाचार से हमको यह पता चलता है कि बाज़ार के भाव क्या चल रहे हैं किसी भी चीज़ की सामग्री है कुछ भी है यह सब समाचार के द्वारा ही सम्भव है खेलकूद की जानकारी बहुत से ऐसे खेल हैं हम नहीं जा सकते हैं देखने उनकी जानकारी प्राप्त करना हो कि फलाँ खेल में क्या हुआ ओलम्पिक में क्या हुआ किसी चीज़ में कौन से क्रिकेट में क्या हुआ यह सारी चीज़ें जो लोग नहीं देख पाते समाचार के ही द्वारा पता चल जाता है कौन सी टीम जीती किसको कौन सा मेडल मिला है समाचार से ही हमको पता चलता है कि हमारे देश में कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं घट रही हैं कौन सी घटनाएँ हो रही हैं यह सब समाचार के द्वारा ही प्राप्त होता है समाचार से ही हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि हमारे देश को किन सब चीज़ों की आवश्यकता है समाचार से ही आप यह प्राप्त कर सकते जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस विभाग में कौन से डीजिग्नेशन की भर्तियाँ निकली हैं या कौन सी जगह निकली हैं जिससे लोगों को समाचार से जब जानकारी प्राप्त होती हैं तब उसके बाद ही वह जा करके वहाँ पर उसमें आवेदन कर सकते हैं समाचार से ही सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कहाँ एक्सीडेन्ट हो गया कहाँ किसी ट्रेन का एक्सीडेन्ट हो गया कौन सी चीज़ महँगी हुई कौन सी चीज़ सस्ती हुई यह सारी चीज़ें हमें समाचार के द्वारा ही प्राप्त होती हैं डीज़ल महँगा हुआ सस्ता हुआ समाचार से प्राप्त होगा किराया महँगा हुआ सस्ता हुआ समाचार से पता चलेगा कोई भी चीज़ हो आपको समाचार से ही सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं तो आज की युवा पीढ़ी को समाचार ज़रूर देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए अगर उसको अपने सारी नॉलेज़ प्राप्त करनी है तो समाचार के द्वारा ही उसको सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है समाचार को आदमी के जीवन का आधार बना लेना चाहिए समाचार मिलना सबसे ज़रूरी है यही नहीं तो आपसे कोई आदमी पूछे भइया इस समय प्रधानमन्त्री जी का किसी देश के साथ समझौता हो रहा है आपको क्या मालूम किसके साथ क्या हो रहा है आप बता सकते हैं कि हाँ रसिया गए हैं हमारे देश के प्रधानमन्त्री इन इन चीज़ों का समझौता हुआ है हमारा देश इतनी बड़ी इकोनॉमी बन रहा है हमारे देश में यह हो रहा है हमारे देश में वह हो रहा है हमारे देश में इतनी तरक्की हो रही है यह सब आपको कैसे पता चलेगा कोई स्वयं आकर आपको नहीं बताएगा यह सारी जानकारियाँ आपको समाचार के द्वारा ही प्राप्त होंगी